भोपाल जिले में कई प्रकार की संस्था एवं अवसर है भोपाल में अधिक से अधिक विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज इस्कूल भी हैं इनकी फीस बहुत अधिक होने के कारण जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वह अधिक से अधिक फीस नहीं देने दे पाते हैं और अपने बच्चों को अच्छी सी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं इसलिए मतलब विद्यालयों की फीस को कम किया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालय की फीस को भी कम किया जाना चाहिए ताकि मध्यम वर्ग के पे माता पिता उनके बच्चों को सही शिक्षा दे पाए